जोंनि जोंनि राइजोयाव मोसानाया दं बैसागु मोसानाय दं बेवहाय जोङो अनेख रोखोमनि मोसानाय जायो जेरै सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला बोराइनि बोराइ बुरैनि बुरै गथ'फोरनि गथ'फोर ज' ज' मोसानाय आरो मोसानायाव गावबागाव ग्रुप बाइ ग्रुप न' न' जों मोसानाय जायो आरो बे मोसायाव बयबो गामसा आर'नाइ गावबागाव लानानै जानजियाव खानानै खर'आव खाथाबनानै मोसानाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनाव खेराइ मोसानाय फोरबोबो दं बे खेराइ मोसानायाव सासे दौदिनि थायो बे दौदिनियानो फाव खालाम खालाम मोसानाय जायो आरो बे मोसानायाव खाम सिफुं सेरजा बायदिफोर दामनानै मोसाहोनाय जायो खेराइ फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा मोसानाय होननानै जों मोनथियो मोसानायाव बर'फ्रा गोबां रोखोमनि मोसायो जेरै बैसागु मोसानायावबो बैसागु मोसानाय आरो बेफोरनोसै गोजोनथों